हॅलो सर हांवें तुमच्या दुकानाचेर एक ब्लँकेट घेतिल्ली ती ब्लँकेट घेतगीर हांयेंन व्हडलीशी तपासून पळोना म्हाका विश्वास आसा की ती सारकी आसतली म्हणून तेन्ना हांयेंन ती घर व्हेली आनी तुमचे पयशे बी सगळे फारीक केले आनी तुमी रिसीप दिलो आनी किदें आनी ती गॅरंटी पूण दिली की ती सामकी गॅरंटीड म्हणून जेन्ना म्हाका कळ्ळें की ती बुराक पडल्यात सगळे वटेन पिनल्या तेन्ना ती ब्लँकेट हांव ती रिटर्न करपाक सोदतां तेन्ना तुमी ती रिटर्न करून घेतले कांय ना ते म्हाका कळपा जाय ती सारकी नाशिल्ली कारणान म्हाका तिजो उपयोग कांयच ना ती तिजो उपयोग फक्त स्क्रेपा कोता उडोवपाक अशी दिसता पयली जाल्यार तेन्ना तुमी ती म्हाका रिटन घेवपाक दितात काय ना हें म्हाका कळपाक जाय तुमचे कडच्यान